جی ہاں یہاں کچھ مشہور اردو محاورے اور کہاوتیں ہیں جو ہماری زبان کی خوبصورتی اور معنویت کو اجاگر کرتے ہیں کچھ محاورے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آسمان سے گرا کھجور میں اٹ اٹکا مطلب ایک مشکل سے نکل کر دوسری مشکل میں پھنس جانا اونٹ کے منھ میں زیرا مطلب بہت کم چیز کا ملنا جو ناکافی ہو آگ بگولا ہونا مطلب بہت زیادہ غصے میں آ جانا آسمان پر تھوکنا مطلب اپنی ہی بےعزتی کرنا بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی مطلب غلط کام کرنے والا کب تک بچ سکتا ہے کچھ محاورے پیش کر رہا ہوں کچھ کہاوتیں پیش کر رہا ہوں جیسا بوؤگے ویسا کاٹوگے مطلب آپ کے اعمال کے مطابق ہی آپ کو بدلہ ملے گا اونٹ کے منھ میں زیرا مطلب بہت کم چیز ملنا نیکی کر دریا میں ڈال مطلب نیکی کرکے بھول جاؤ ٍ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی مطلب ہر چمک دار چیز قیمتی نہیں ہوتی چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے مطلب خوشی کے تھوڑے اور دکھ کے دن زیادہ ہوتے ہیں یہ محاورے اور کہاوتیں ہماری روزمرہ کی گفتگو کو نہ صرف رنگین بناتے ہیں بلکہ گہرے معانی اور حکمت بھی فراہم کرتے ہیں یہ ہمیں زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں اہم سبق دیتے ہیں اور ہماری زبان کی خوبصورتی کو برقرار رکھتے ہیں